में पेंच बिजय कुमार सिडाकोला पचांयत करकयाल और मेरी डिस्टिक्ट जेहड़ी ऐ रियासी तहसील कटरा इक बड़ा छोटा सारा डिस्ट्रिक्ट ऐ साढ़ा इस डिस्ट्रिक्ट बिच जेहड़े बी उपलब्धियां जेह्ड़ियां हून आपू में गिनाइयां ना जां आइयां ना साढ़े कोल ओह् काफी सारी स्कीमां जेहडियां डोर टू डोर जेहड़ी हर डिपार्टमेंट जेहड़ा साढ़े ग्राएं देहाती बिच आइयै मीटिंगा करदे ना और उंनें गी स्कीम दे बारे च पूरा समझांदे न कि एह्दा एह् वेनीफिट ऐ एहदा एह् नुक्सान ऐ जियां कि इक सुकन्या स्कीम निकली ही डाकखाने पोस्ट आफिस दी बडी अच्छी स्कीम ही हर परिबार दी लोकें वेनीफिट लैता और बड़ी अच्छी स्कीम जेहड़ी बच्ची आहली बेटी पढ़ाओ ते बेटी बचाओ बड़ी अच्छी स्कीम जेहड़ी कड्ढी ही इनें लोकें गी बड़ा वेनिफिट बी ऐ बाकी जिनें बी साढ़े डिस्ट्रिक्ट बिच पूरी डिपार्टमेंट न जियां एह् सब साढे ओंदे ना हर म्हीने दा इक दो साढ़ा पंचायत सभा च बिच उत्थै आइयै ग्राम सभा दा करदे न जित्थै हर डिपार्टमेंट आए दा होंदा और मीटिंगा करदे ना मिटिगां हैन जियां साढ़ा ऐग्रीकलचर ऐ ओहदे बारे च केह् जेहड़े जो बी स्कीमां होंदियां ओह् दसदे न कि एह् लो तुस तुसें गी इन्ना बेनिफिट ऐ मक्की दा होई गेआ गेहूं दा होई गेआह् मां होई गे चने दी दाल माहें दी दाल होई गेई हर स्कीम ऐ जेहड़ी उ'नेंगी जिस कन्नै जेहदी ऐ ग्रोथ बड़ी अच्छी ऐ अच्छी बढ़ोतरी अच्छा मुनाफा मिली सकदा एहदे बिच इक साढ़ा ऐग्रीकल्चर दी स्कीम ना इक लांच कीता जेहदा नां लैमन आएल ग्रास लेमन ग्रास इक जेहड़ा साढ़ा ग्रां साढ़ी पचांयत ते इक नम्बर बार्ड च पौंदी ऐ ओहदे बिच एह् लाया गेआ ओह् लोकें गी ओहदी खेती बाड़ी करना शुरु कीती ही जेहदे कन्नै कन्नै जेहडियां साढ़ियां उ'ऐ फसलां जेहडियां लगदियां हियां जियां के मक्की ऐ साढ़े इत्थै बांदरे दा कैह्र बड़ा बहुत बांदर जेहड़े हैन इत्थै साढ़ इक पूरे जिन्ने बी खेतर सारे खाली पेदे क्योंकि कोई बी फसल नेईं छडदे ओहदे आस्तै इक डिपार्टमेंट ने इक पाॅलसी कड्ढी जेहड़ी इक स्कीम दित्ती ऐग्रीकलचर डिपार्टमेंट ने ओह् केह् जिन्नी बी लेंड ऐ तुस ऐ ग्रास जेहड़ा ऐ ओह् लाओ औऱ जेहड़े तिन बार कटिंग होने बाद एहदी जेहड़ा मुनाफा होंदा ओहदी मशिनरी दा जां फिल्टर पलाॅट लाया जेहदे च तेल दी कीमत जेहड़ी ऐ इक किलो दी जेहड़ी ऐ ओह् कम से कम कोई चार ज्हार पैंताली सौ रुपया जेहड़ी ओह्दी कीमत ऐ ओहदी बिक्री जे्हडी अस कटरा सिटी बिच और कुदै बी सेमीनार होना कोई मेला लगना उत्थै स्टाल लाई लैंदे न ओह्दा बड़ा मुनाफा बाकी बैंकिंग स्कीम आंदी जेहड़ी तेती प्रसेंट सब्सिडी आहलियां स्कीमा ना पैंती परसैंट ऐ जमा कोला लेइयै जेहदे च इक ऐ बी आई गेआ सेल्फ इपलायेमंट आई गेआ शोसल बैलफेयर आई गेआ एहदे बिच काफी सारे जेहड़े न नौ जबान क्या ओह् टेन प्लस टू ऐ दसबीं ऐ उनें गी लून होंदा जेहड़ा ओह् इक बड़ाअच्छा कोटा रक्खे दा के अपने कारोबार गी बढाबा देने आस्तै जेहदे च तैती परसैंट सबसिडी कन्नै अपना यूनिट चलाई सकदे न अपना कारोबार करी सकदे न ओहदे बिच बी काफी सारियां स्कीमा जेहड़ियां ओह् टू स्टाल कशा लेइयै जेहडियां टेंट हाउस तक जेहड़ा ऐ बड़ियां अच्छियां स्कीमा ना एह् बनाओ ते ओहदे च तुस अपना कमाई दा साधन बनाई सकदे फिर आई गेआ हैल्थ डिपार्टमेंट उनें मी काफी सारियां जेहड़ी मीं फ्री दबाइयां अच्छी कोला अच्छियां कम्पनी दियां दबाइयां जेहड़ी मे इनें लोकें गी हैन जेहड़े बंडदे ना ते उंदा चेक अप बी करदे ना डोर टू डोर में आक्खना नेई चाहंदा के साढ़े डिस्ट्रिक्ट बिच कोई डिवेल्पमेंट नेईं होई हां कुछ फर्क ते पेआ ओहदे च तिन सो स्हत्तर टुट्टने दे बाद च साढ़ा डिस्ट्रिक्ट जेहड़े पैहले डिस्ट्रिक्ट उधमपुर सा एहदा बटबारा होई गेआ बटबारा होने दा फायदा एह् है कि इक ते साढा डिस्ट्रिक्ट छोटा बनेआ और काफी सारी जेहड़ी फेस्लिटियां जेहड़ी लोकें गी देना शुरु होइयां अच्छी स्कीमा में गैस आलीयां होंदियां जेहडियां गेस सलेंडर जेहड़े लोकें गी फ्री दित्ते है पर खेती बाड़ी ते इंदे कश चार कनाल छे कनाल जमीन ऐ ओहदा लोकें गी दो हजार रुपया उंदे अकाउंट बिच जेहड़ा ओह् जेहड़ा मोदी दी तरफो ओह् जेहड़ा आंदा रेहा और जेहड़ी स्कीम सरकार दी तरफो फसल खराबी होंदी ऐ बारिश कन्नै फसलां खराबी होई जंदी तां खराब होने दा आसार होंदे ओहदा बी मुनाफा जेहड़ी गवर्नमैंट जेहड़ी ऐ ओह् दिंदी ऐ मौंके ते आई जानी सारी दबाइयें बारे दसदी ऐ तुस एह् लैओ किन्ना किन्ना कियां एह् बचाया जंदा अगर फसल टोटल लास होई जंदी ते ओहदा जेहड़ा गवर्नमैंट पैसा दिंदी ऐ बाकी ऐ है कि साढ़ा डिस्ट्रिक्ट रियासी छोटी सी कानसीचुआंसी जेह्दा बड़ा अच्छा नां रक्खेआ गेदा श्री माता बैष्णो देबी कानसीचुआंसी मिगी लगदा केह् काफी डिबेल्फमेंट होई ऐ काफी बडोतरी पैहलें कशा अज्ज दी दौर बिच जेहड़ा काफी डिबेल्पमेंट होई ऐ और पढाई दे लिहाज कन्नै बी काफी हद तक इत्थूं दे बच्चे कुछ ग्रां दे सिटी दे बच्चे जेहड़े बड़े बड़े अच्छे स्थान उप्पर पुज्जे ना जेहड़े अज्ज साढ़े कुछ चंद बच्चे जेहड़े न टाप गोल्ड मैडल लेइयै अबा दे ना साढ़े कटरा दा इक है बच्चा जेहड़ा टाप सिंगर जेहड़ा ऐ ओह् जम्मू बिच इक शो च जेहड़ा पास होआ रियासी दे काफी सारे सिंगर ना जेहड़े अच्छे लाइन बिच पुज्जे ना और बड़ाअपना प्राउड करने हा साढ़े ग्रां दा साढ़े डिस्ट्रिक्ट दा नां रोशन होंदा एह् है कि पैहलें कोला काफी ग्राउथ होई ऐ काफी डिबेल्पमेंट होई ऐ एहदी कोई दो राए नेईं ऐ थेंक्यू में इन्ना गै कहना चाहन्नां के जेहड़ा बी ऐ एह् दिनो दिन जेहड़ा तरीक्की करी सकदा देस साढ़ी स्टेट और बहुत अच्छा लगदा मिगी थेंक्यू